हम एकटा हैवेल्स केँ आइरन लेलहुँ आयरन बहुत नीक अछि हँ चारि हजार रुपैआ हमरा लागल जरुर मुदा आयरन बहुत नीक छै आइ एते दिनकेँ वावजूदो दू साल लगभग भऽ गेलै मुदा अखन धरि ओ बढ़िऑं जकाँ चलि रहल अछि